पर्यटन हमारे क्षेत्र में गवर्नमेंट हमको अच्छा रोजगार उपलब्ध कराती है और पर्यटन क्षेत्र में अच्छे अच्छे कार्य भी करती है ताकि समय आने पर हम अच्छा कार्य कर सकें और एक अच्छा कार्य भी होता है पर्यटन के क्षेत्र में हमारे यहाँ